ड्रॉइंग क्लास में ड्रॉइंग में भाग लेना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ड्रॉइंग मेरा सबसे पसंदीदा विषय है इसके लिए मुझे ड्रॉइंग करना बहुत अच्छा लगता है मैं तरह तरह की ड्रॉइंग बनाती हूँ और उससे यह हर बार की ड्रॉइंग से नई चीज़ सीखती हूँ जो गलतियाँ मैंने पिछले ड्रॉइंग में की होती है मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी नई ड्रॉइंग की क्लास में मैं उन गलतियों को न दोहराऊँ और उससे मुझे यह अनुभव होता है कि मुझे पिछली गलतियों को अपनी दूसरी क्लास में आने वाली क्लास में नहीं दोहराना है इस चीज़ की मुझे उससे सीख मिलती है